हम मूलतः सनातन धर्म का पालन करते हैं सनातन का तात्पर्य होता है अत्यंत प्राचीन धर्म अत्यंत पुराना जो जिसका समय का जिसकी समय कि सही सही कोई जानकारी न हो पर अथेंटिक हो पर बिल्कुल सत्य हो ऐसी धर्म को सनातन धर्म बोला जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः यानि आप धर्म की रक्षा करें धर्म आपकी रक्षा करे यह हम सबने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा दरअसल धार्मिक नियमों कि स्थापना ही मनुष्य मात्र के भले के लिए की गई है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जब आप धर्म के सनातन नियमों का पालन करते हैं तो स्वयं ही लाभान्वित होने लगते हैं